मैं गिज बिजली के ख़तरों से अवगत हूँ और समझती हूँ कि उनसे कैसे बचा जा सकता है जैसे हम अगर बरसात के समय की बात करें तो बरसात के समय दीवारों में नमी आ जाती है और उनसे बिजली का ख़तरा ज़्यादा उत्पन होता है जैसे बरसात के समय जैसे वह फ्रिज है टी वी हैं और इन सभी चीज़ों को बिना चप्पल पहने या इनसे इनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए और सर्दी के समय जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो कुछ लोग हीटर के जरिए उसके रॉड के जरिये पानी गर्म करते हैं तो ऐसे समय में कोई भी चीज़ जो होती है वह बिना चप्पल पहने या बंदर बिना दस्तानें पहने इन बिजली बिजली की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए नंगे पैर कभी किसी चीज़ को उपयोग में नहीं लेना चाहिए इस प्रकार से हम बिजली के ख़तरों से बच सकते हैं